भारतांत बायलांक सदांच मानाचो दर्जो दिला देवाचो दर्जो दिला तेंची आमी देवी म्हणून सदांच पुजा आमी करतात आमच्या कल्चरान भितर आमच्या संस्कृतीन भितर णव दीस जाका आमी नवरात्री म्हणटात अशें वेळाचेरुय आमी बायलांचेच पुजन केलें वयता तशेंच इतली इतली वर्सा भारतीय समाजान जो पोर्तूगीज ब्रिटिश ह्या सारकें जे परकी राजवटी आशिल्ले ते येवचे पयली बायलांचो सदांच आदर जातालो बायलांक बायलां ही जे मुख्य भुमिका आसा राजकारणांत आसूं रक्षणान आसूं डिफेन्सान आसूं ह्या प्रत्येक मळाचेर पयली काळार सा ह्या सादवी सुद्दा आसताले टिचर आसताले बायलांची स्कुलां आसताली हे सगळे बायलांचे आसताले पूण मदीं काळांत जेन्ना ब्रिटिश बीन येयले समाज बदलली तेन्ना सगळी पाड करून घातली आनीक जी परिस्थिती बायलांचेर हाडली ती म्हणजे तांकां घरा भितरच बंद करून दवरपाचो वेळ ह्या पोर्तूगीजांनी ह्या ब्रिटिशांनी हाडलो कारण ते तेंचे हरण करताले तेंचो बळजबरी तेंचेर करताले अशें सगळें अननवेत अत्याच्यार त्या बायलांचेर करताले हीच फुडे चालू उरली आनी बायलांक एक घरां भितरच दवरप तेणी फकत रांदचे कुडी पर्यंतच रावप अशी एक सर्व सादारण मानसिकता तयार जाली आनी तशींच त्या बायलांचेर वागणूकय केली तशेंच आमी इतर धर्म जेन्ना पळयतात बायलांक व्हडलोसो बरो हे मेळना बरी वागणूक मेळना कारण तेंका खंयच बाकी कडेन कांय धर्मानी तर सरळ तेंचे धर्म मुखारच बरयल्ले आसा की बायल ह्यो उपभोगाची सादनां म्हणून अशें नदरेन जेन्ना आमी हे लोक पळयता तेंका तेन्ना बायलांचे ज्यो सेक्युरिटी आसात हेचेरुय खूब ताण येता आनी अश्या वेळाचेर तेंचेर अत्याच्यार हे सगळें जातात आनीक अशें जाता आसताना कांय वेळान आनी बायलांचे शिक्षण बदलांक सुद्दां तोच प्रकार उरता कारण फेमिली जेन्ना एकाद्या चेडूं भुरग्यांक शिक्षणां खातीर भायर धाडटात तेन्ना सदांच विचार करता की आपले भुरगें सुरक्षीत उरतलें कांय ना अशें वेळाचेर कांय वेळार तेंकां कठोर अश्यो पावलां घेवची पडटा ज्या कडेन बायलांक ज्या कडेन भुरग्यांक चेडूं भुरग्यांक हेकां शिक्षणां पसून वंचीत दवरप हे सारकें प्रकार आमच्या समाजांत घडटात पूण आयज हेतून खूबसो बदल येयला आयज प्रत्येक चेडूं भुरगें आसा प्रत्येक बायल मनीस आसा ही स्वता स्वतंत्र जाली आसा इन्डपेन्डंट आसा आयज ती कामाक वयता हे काम कामांक वयता आसतना बायल आपले सगळें संवसार सांबाळटा आपल्या भुरग्याचें केर घेवप मागीर घरांतली घर काम करप हे सगळें करून ती बायल आपले जो संवसार आसा जे काम आसा हे दोगांयचे मदीं बेलन्स सादून आपलो एक विकास करप आपली औद्योगीक उन्नती म्हणया आपली आर्थिक उन्नती सादप हे सगळें एक बायल मनीस करीत आसता हाजे खातीर ही खूब खूब म्हणजे खूब मोलाची भूमिका ह्या संवसारा भितर मनयता कारण प्रत्येक कडेन भुरगो भुरग्याचो पयलो टिचर जो आसा तो आवयच आसता आवय कडल्यानच भुरगो सगळ्यांत पयली शिकता सो अशें तरेची ही बायल मनीस आसा